हाँ हमारे क्षेत्र में धार्मिक आयोजन भी होते हैं जैसे कि हमारे श्री महावीर जी में भी जैन मंदिर मेला मनाया जाता है अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे यहाँ करौली क्षेत्र में केला देवी का मंदिर है जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से पैदल यात्रा भी होती हैं उनका धार्मिक इस्तर बड़े अच्छी तरीके से आयोजन होता है अच्छी तरीके की वहाँ पर भीड़ होती है और केला माता के दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से भक्तजन आते रहते हैं